جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ہیلو جی ٹھیک ہے اپنا بتائیے

تو ایک کو بات کرنا ہے کہ جیسے میں اپنے پورنیہ میں رہتا ہوں تو یہاں کچھ پریشانی ہے کبھی محلے کے اندر میں بجلی چلی جاتی ہے تو اس سے گرمی کی پریشانی ہوتی ہے کبھی سڑک کی صفائی نہیں ہو پاتی ہے کبھی بارش ہو جاتی ہے تو اس سے پانی بھر جاتے ہیں گلی میں وغیرہ بہت ساری پریشانی ہے اس کے سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی جی جی جی جی ہوں جی جی جی جی ہاں دیگر یہی یہی پریشانی ادھر بھی ہے ٹھیک ہے کل ہی ابھی فی الحال ہی لی ہے ٹھیک ہے حال ہی کی بات ہے ہاں کہیں میں گیا ہوا تھا تو میں نے باہر ہی لگایا تھا تو اس میں دیکھے کیا سائکل ایک جگہ رکھی ہوئی ہے پھر کچھ دیر کے بعد میں نے لوٹا تو وہاں دیکھا کہ سائکل چوری ہو گئی ہے کسی طرف چوری ہوئی رہتا ہے پھر کوئی اگر گاڑی باہر لگایا تو چوری ہوگئی یا کوئی ایسی سامان چوری ہو جاتی ہے کہیں بلب لگا ہوا ہے باہر تو وہ بھی چوری ہو جاتی ہے دیگر وغیرہ چوری ہوتے رہتا ہے یہ جی جی ہمم تو ایک شام میں کوئی ایک ٹائم نکل جائے تو بہتر ہے کہ آپ بیٹھ کرکے ہم کو ہم لوگ کا حل کریں کہ اس کا مسٔلہ کیا نکلے اس میں اور بھی ہے کہ جیسے صفائی وغیرہ کی بہت تکلیف ہوتی ہے صفائی نہیں ہوتا ہے اس میں شہر میں یہ سب چیز کے بارے میں میٹنگ ہوگا تو اس میں بھی بات ہوگا کیا کرنا چاہیے سڑک کی صفائی نہیں ہوتی ہے بارش ہوتی ہے تو ندی نالے بھر جاتے ہیں اس کا کیا ریزن نکلے گا بجلی کٹ جاتی ہے تو کافی تک کٹی رہتی ہے ایک بار اس بارے میں بیٹھ کرکے نا تو شام میں بیٹھ کرکے مل کر میٹنگ کرتے ہیں تو آپ کا بھی یہی رائے ہے نا ٹھیک ٹھیک ہے شکریہ ٹھیک ہے شکریہ وعلیکم السلام